आङो ओरै औ सेरफांगुरियाव थांनो लेंहरदोंमोन बिमा बुरि दङ आंहा सेरफांगुरियाव लेंहरबाय थायो नायनांगौ जायो थांनांगौ जायो थाङाबाथाय दुखुमोनो बिमा बुरिया आंखौ नायफैला आंखौ माबा फैब्ला एसेबो होनो बिनि थांनांगौ जाहैयो बिमा बुरिखौबो नायनो गारि गाखोलांनांगौ ओरै सेरफांगुरिथिं सेरफांगुरिनि साहा नेपालफारा होनो ओरै बिमा बुरिनि गामिया आरो ओरै कुसुगावआवबो बिजामादै दं बेवबो बिजामादैफ्रा फिसौफ्रा लेंहरबाय थायो आबै जोंखौ फैथा जोंनाव फैथारला जोंनाव जोंखौ नायफैला जोंखौ अनला होनो फिसौफ्रा थाङा बाथाय ओमफ्राय बिदिनो खस्थ' मस्थ' गारि बारा नागिरनानै थांनांगौ जाहैयो आरो ओरै सासे थांबा बिदिनो फिसौफ्रा खुसि मोनो बिबैफोरखौ नुबा बिबौफोरखौ नुबा खुसिमोनो फिसौफोरा आबै फैबाय आबौ फैबाय होननानै रंजा लायो बिदिनो बुरजा लांनो हायाबाबो बिदिनो जानाय लोंनाय इसे इसे फिथाइ सामथाइफोर लांना हैयो नालाय बिबै बिबौफ्रा अननानै बेखौनो लुगैयो फिसौफ्रा आरो ओरै सासे दं बिजा मादैया माबाथिं बङाइगावथिं बेयावबो फिसौवा जि अनथाव बाथाव लेंहरबाय थायो आबै आबै फै फै मानो फैया मानो फैया होननानै फिसौफ्रा लिंहरबाय थायो दाना थांनांगौ जाहैयो लेंहरबाथाय जोंहाबो फिसौफोरनि खोथाफोरखौ खोनाबाथाय गोसोफ्रा आयै फिसौफ्रा लिंहरदों थांनो हाला होननानै गोसोफ्रा खेंखुर खेंखुर मोनो ओंखायनो थांनोबो गोसो जायो सोरनाव थांनो सोरनाव दोननो जायो आंनि बुंनांगौआ बेनोसै दोननोसै